आं हॅलो हांव रा रानपी मनीस उलयतां

हय हय येता केन्ना लगीन तें हय हय येता आं बरें बायलांकूय घेवन येता दादल्यांकूय घेवन येता कि किदें रानपाक किदें किदें आसा गे किदें करपाचें आं आनी सगळें करपाक आयटम जाय पडटलें लिस्ट बीन जाय पडटली म्हाका तें सगळें आनी बरें हांव तेंकां सगळ्यांक घेवन येता आनी लिस्ट बीन तूं म्हाका धाड कळ्ळें मगे आं आनी उदकाचें बीन तें सगळें बंदोबस्त केलें उदक बीन उदका बाटल्यो बीन आसतले आं आं

बरें आनी म्हाका सांग केन्ना परवां मगे तें परवां हळ कितल्यांक सकाळीं फुडें कितल्यांक येवपाचें फांतोडेर पांचांक योवं आनी तां हें चणे बीन तें सगळें फुगत बीन दवर दवरी हांव मागीर येता सकाळचें आं बरें आं तेंकाय सांगता हाडपाक बरें तर सकाळचें येता तर हांव पांचांक अशें